मेरे घर में सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ यह होते हैं जैसे मुझे चाय पीना बहुत पसंद है और मेरे घर में सबसे ज़्यादा चाय ही बनती है उसके बाद मुझे नींबू पानी बहुत पसंद है उसे मैं जब चाहे तब बना सकती हूँ और मेरे घर में नींबू आसानी से उपलब्ध होते हैं फिर उसके बाद मुझे बना जो गर्मियों में ठंडक के लिए पिया जाता है आम कच्ची केरीयो से बना होता है और फिर उसके बाद मुझे पके हुए आम का आमरस पसंद है और मुझे खीर भी बहुत पसंद है वो थोड़े सी ठंडी और दूध से बनी उसमें काजू बदाम सब मिले रहते हैं तो मुझे खीर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है